جیساکہ آپ جانتے ہیں اتّر پردیش میں ٹرانسپورٹ کا ذریعہ بہت اچھا ہو گیا ہے پہلے پیڈل والے رکشہ چلتا تھا حالانکہ اب ای رکشہ آ گیا ہے الیکٹرک رکشہ جوکہ بیٹری سے چلتا ہے اور اس کے اندر لوگ بھی زیادہ بیٹھ سکتے ہیں چار پانچ لوگ آرام سے اور پیڈل والے رکشے پہ ایک لوگ یا دو لوگ اس سے زیادہ نہیں بیٹھتے تھے اور اتّر پردیش میں اب بس چلتی ہے کار چلتی ہیں حالانکہ پہلے کار سروس نہیں تھی لیکن اب اولا سروس آ گئی ہے جوکہ آپ کو کار پروائڈ کرتی ہے پہلے بیل گاڑی چلتی تھی اب بہت زیادہ ایڈوانس ہو گیا ہے ڈبل والی بس چلتی ہے اوپر نیچے اس میں فسٹ فلور سیکنڈ فلور رہتی ہے ٹرین کا طریقہ آسان ہو گیا ہے جائیں آپ آن لائن ٹکٹ کرا سکتے ہیں آرام سے جائیں تو یہ کافی بدلاؤ اتّر پردیش میں ٹرانسپورٹ میں آیا ہے